ये जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं मछली पकड़ने समुद्र इस लिए नहीं जा पाती हैं कि कई महिलाऍं ऐसी रहती जिनको तैरने भी नहीं आता और मछली पकड़ने के लिए तैरना ज़रूरी है कोई मछली ऐसी होती है जिनके दाँतों से भी वो इंसान को नुक़सान पहुंचा सकती है कई मछली हैं जो उनके दाँतों से कई मछलियों के दाँत भी बड़े होते हैं उनके दाँतों से इंसान को नुक़सान पहुंचा सकती हैं और मछली पकड़ने के लिए महिलाओं को बस ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने खींचने के लिए काम दिया जाता है ना कि मछली पकड़ने नदी में जाने देते महिलाओं मछली पकड़ने के लिए जैसे जाल जो रहता है उस जाल को नदी में फेंक देती हैं जिसमें कई मछली उसमें ही फंस जाती है तो उसका कार्य जो मछली को खींच लेती है तो महिला इस प्रकार से मछली पकड़ सकती है बात रही कि महिलाऍं तैर के तो तैर के तो मछली पकड़ने से रहे ही नहीं महिलाऍं क्योंकि तैर सकती नहीं हैं पहली बात